बे खिनियानोना दैयाव ना हमबा बिदिनो लेथ्रा जायो आमफ्राय फाथो सोमबाबो लेथ्रा जायो आमफ्राय माबा मोसौफ्राबो दुगैबाबो लेथ्रा जायो आमफ्राय मानसिफ्रा मा खालामो दैयावहा माबा होयै नालाय मुलि होयो बे मुलि होबाथाय दैफ्राबो लोंबाथाय माबा जायो माहोनो दैयाव दुगैबा मानग्रा जायो बा गाराय जायोना बिदिनो आमफ्राय ना गुरोब्राब्रा दैफ्रा लेथ्रा खालामो ना फाथो सोमाबा फाथो सोमबाबो लेथ्रा जायो आमफाय ना थाबा दैफ्राव ना थाबा एसे माबाफोरा मोजां जायो मा मा खालामो बिदिनो आरो ना गुबाथ' बिदिनो लेथ्रा जायो फाथो सोमबाबो लेथ्रा जाहैब्लाय मोसौफ्राबो दुगैबाबो लेथ्रा जायोना आमफ्राय बेखौनो मानसिफ्रा आमफ्राय मा खालामो मा होनो मुलि होयो मुलि होबाबो बे दैफ्राबोथ' दुगै जाया मानग्रा जायो मा होनो दुगैबा एकदमबारे खुरुबायदि जायोना बेराद माबा खालामो आरो मानसिफोरनि देहायाव दुगैबा बिदिनो आरो लेथ्रा जा माबा जायो गाराय जायो मानग्रा जायो बिनिफ्राय माबा मोनसे बेमार माबा खालामनो मा चान्स थायो आरो बिदिनो मा होनो दुगैबाबो मानेक मानग्रा जायो आमफ्राय फाथो सोमबाबो बिदिनो लेथ्रा जायो आमफ्राय ना गुरबाबाबो लेथ्रा जायो आमफ्राय मोसोफ्राबो दुगैखायो नालाय आमफ्राय प्लाटिक्ट माबा माबि गारना होयो बेफोर बायदि बुस्टुखौ गारबाथ' बेराद लेथ्रा जाखायो नालाय दैफ्रा बेखायनो दैयाव बिदिनो गारनो नाङा आरो थेवबो मानसिफोरा बुजिया नालाय बिदिनो गारो दैयाव